भईया याशी भेण तव्हां कीअं आहियो असां हिते गुजरात में घुमण आया आहियूं हा पूरी फैमिली खे वठी हा त तव्हां रोटी पार्सल करे था सघो गुजरात जो असां खाधो खाधो कान्हे कॾहिं हा छा छा मिलंदो आहे हिते अछा नाश्ते में अछा और और रोटीअ में छा हूंदो आहे हा अछा त कल्ह असांखे खपे पूरो ॾींहुं रोटी हा कल्ह अचूं था असां हा सॼे ॾींहं जी खपे राति ताईं हा तव्हां अचो न असां कीअं ईंदासि असांखे सुबुह जो नाश्तो खपे यारहें वॻे हा मंझंदि जी टीं वॻे नवें हा असां चार माण्हू आहियूं हुन जे हिसाबु सां मोकिलिजो हा नाश्ते में हा खमण मोकिले रखिजो खमण मोकिले रखिजो हा ईदरो ईदरो हा चार माण्हुनि जे लाइ ॿ किलो थी वेंदो थी वेंदो न त मिक्स करे मोकिले रखिजो भाई ईदरो खमण ॿ किलो छा रेट आहे छा रेट थींदो ॿ किले जो अढाई सौ और रोटी जा उंधियूं चओ था न तव्हां हा उंधियूं बि मोकिलो चार चार माण्हुनि जे लाइ खपे हिकु माण्हू खे विझो चार पूड़ी

उन जो प्राइज ठीकु आहे राति जे राति जो छा मोकिलींदव कढ़ी चांवर मोकिले रखिजो न फुलिको न खपे न ॿियो कुझु न कुझु मिठे में डेजर्ट में अथव हा गुलाब जामुन विझी रखो न गुलाब जामुन विझी रखो तव्हां हा डेजर्ट में हा ठीकु आहे